हेल' आङो बेबादिनो ओंख्रि संदोंमोन ओमफ्राय बेबादिनो ओंख्रि संनानै बोरमा खाहैदोंमोन दै दौहैदोंमोन दै दौहैनानै मानि आंनि ओंख्रि संनाया माने खामदों दा मारै खालामनांगौ आंहा सिन्था जादों सिन्था जानानै आं दा बिदिनो सायावनिखौ दोननानै सिङावनिखौ गारनानै माने बिदिनो दस्रा सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला होनानै माने आं बेखोनो आं जाफिननांगौ जाहैयो माने संबावनांगौब्ला आङो दिरि जायो बिनिखायनो बिदिनो एथ मिथिस्लाबनो हायियाव आं मोनामनासो थाल मोन्दों थाल मोननानै नायफैबाय आंनि ओंख्रैया खामजोबबाय दा खामजोबनानै दङ दा मारै जाजाबावगगोन आंहा सिन्था जाबाय मारै जाबावनांगौ बिनिखायनो आं गोखामखौ गारनानै माने दा सानिखौ लुगारनानै आं सबायजों बिदिनो अमाजोंमोन ओमफ्राय दा आं बेखौ मोजां संदोंमोन जानो गोसो जानानै ओमफ्राय दा आंनि ओंख्रिया खामबाय दा खामनानै गोदौफावजोबबाय गोदौफावनानै बिदिनो जाजायाखैसै जाजायिनि थाखायनो दा बेफोरबायदि सिङावनिखौ गारनानै दा सायावनिखौ आं लाफिन माबानानै लुगारनानै आं दा बेखोनो जाफिननांगौ जाहैबाय उफाय गैया बिदि खालामबाय थादों आरो आं दा बिदिनो बोरमा खानायफ्राव बिदिनो दिरि जायो दै दौनायफ्राव दिरि जायो मोसौ खाहैबाय मोसौ नायहैबाय दै दौबाय बोस्लायबाय जायगा नायहैबाय बावनो ओंख्रिया खामजोबनानै थाबाय दा बेखोनो आं जाफिन जाफिननो थाखैनो आङो बे सायावनिखौ लुगारनानै हायखांगारनानै दोननानै दा बेखोनो एखे मस्ला मस्लि मोजां इदिनो माबाफिननानै गोदौ होफिननानै आं दा बेखोनो जानाय जाफिनबाय आंनि न'खरनि थाखाय बेनो जाहोनो थाखै आं बेखोनो माने संफिननाय जाबाय गोदान संनाय आं जायाखिसै आरो बेनो